جی ہاں ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی تعلیم تفریح تجارت اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں ہندوستان کو کئی طریقوں سے بدل دیا ہے میں ان میں سے ایک لیڈر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے ہندوستان میں کئی مستحکم تبدیلیاں آئیں ان کی صدارتی مدّت دو ہزار سات سے دو ہزار دو تھی اور انہوں نے بھارت کو ایک ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مستحکم ملک بنایا نوجوانوں کو ترقی دی ٹیکنالوجی کو عروج دیا وہ نوجوانوں کو ترقی دینے کی بڑی توجہ دیتے تھے اور انہوں نے بہت میسج فور یوتھ جیسے منصوبوں کی تشہیر کی تاکید کی تا کہ نوجوان طبقہ اپنی ماہریت کو بڑھا سکے انہوں نے ہندوستانی موسمیات کی یاترا منصوبہ دیا مسائل کا حل دیا اور انہوں نے ہندوستان کو اس لیول تک پہنچا دیا کہ ہندوستان میں ٹیکنالوجیز جاپان کے قریب دس سالوں میں پہنچ سکتی تھی